जय झूलेलाल जी जी नीटा फ़्रूट वारी थी ॻाल्हायां मूं वटि अंब आहिनि केला आहिनि ऐं ॿिया बि आहिनि तमामु फ़्रूट हम्म हम्म हा सूफ़ बि आहिनि जी जी बिल्कुलु मिली वेंदा हा आफ़ूस बि आहिनि केसर आहिनि हा हा जी जी हा बिल्कुलु मिली वेंदव हम्म हा हा केला बि आहिनि न मुंहिंजा ॻड़ियल हूंदा ई कान्हनि अगरि हुजनि त तव्हां खणी अचो मां मटाए ॾींदसि सवालु ई कान्हे असांजा हा केला ख़राबु निकिरंदा ई नाहिनि सुठा ई आहिनि हम्म हम्म हा हा बिल्कुलु मिली वेंदा अंब हम्म हम्म न न दादी असां जा बिल्कुलु सड़ियल न निकिरंदव अगरि हिकु बि निकिरे त तव्हां असांखे वापसि ॾेई था सघो असां तव्हांखे मटाए ॾींदासीं बिल्कुलु अंब ॿ सौ रुपए किलो

न न हू ही ही अचणु वञण जो जेको ट्रांस्पोरेशन जो जेको ख़र्चो आहे न उहो बि त कढिणो थो पए न उहे अलॻि वठनि वरी जी हा मंडी मंडीअ खां पोइ वरी असां वठी अचूं उतां माना अचणु वञण जो जेके भाड़ा ख़र्चा ही त निकिरनि था त पंज रुपया असां बि त कमाईंदासीं न हो त उतां ई ॾींदासीं त पोइ असां त नुक़सान में पहुची वेंदासीं असां जो त धंधो ई हू थी वेंदो न न घटि त कान थींदो बाक़ी असांजी शइ में त तव्हांखे ॾिसिणो ई कान पवंदव अगरि तव्हांखे शइ शइ असांजी सड़ियल निकिरे या कोई बि ख़राबु निकिरे त तव्हां असांखे अची वपासि ॾेई था सघो असां तव्हांखे मटाए ॾींदासीं अघ में जीअं तव्हांखे न चवणो पए तीअं शइ में न बि तव्हांखे न चवणो पवंदो असांजे हम्म हम्म हा हा दादी बिल्कुलु असां जीअं पौसा वठंदा आहियूं तव्हांखे पैसनि में असां घटि नथा कयूं त असां शइ बि अहिड़ी ॾींदा आहियूं की ग्राहक खाई करे यादि करे ॿिए दफ़े असांजे दुकान ते ई अचे ॿिए हंधु किथे वञी न सघे साम्हूं खां ॻोल्हे ॻोल्हे करे माण्हू ईंदा आहिनि असां वटि जी हू त तव्हांखे चवण जी ज़रूरत ई न पवंदी असांजो नालो ई काफ़ी आहे ॿाहिरि जी सुठो पाण असां ॾींदासीं त ग्राहक ॻोल्हे ॻोल्हे करे असां वटि ईंदो अगरि किनो ॾींदासीं त पोइ ॿिए दफ़े थोरी ईंदो असां वटि हिकु ॾींहं जो कमु थोरी न आहे वापारु करणु धंधो करणु

हा हा त तव्हां केॾीमहिल ईंदा जी जी त पक ॾियो पक हा त पोइ मां पैक करे रखां थी पोइ वरी न त वरी ख़राबु न थी वञनि इन करे अची वञिजो जल्दी जय झूलेलाल